अॼो के ऐं पुराणे संगीत में ख़ासि अंतरु आहे अॼो का गीत ॾाढो जल्द अचनि था ऐं डुकु पाईंदा वञनि था कंहिंखे सम्झ में अचनि ता कंहिंखे कोनि था अचनि पर पुराणा गीत असांजा मदर हुजण करे ऐं शब्दनि जो चयनि एतिरो त सुहिणो हूंदो हुओ जो दिलि जे हर अहसासु खे उहो पाए वेंदो हुओ ऐं ईअं लॻंदो हुओ ॼण असांजी दिलि जी ॻाल्हि पई थी हले पहिरियों जा जेकी संगीतकार हुआ उहे शब्द धुन वरी कलाकारु जेको हुन खे फिल्माए थो उन सां गॾु गॾु उन जो लहिज़ो कहिड़ो आहे उहो सभु महिनतु सां सॼो तयारु करे पोइ फिल्माईंदा हुआ लेकिन अॼुकल्ह त होण सी लॻी पई आहे फिल्मनि जो दौर एड़ो हीअंर बॉलीवुड विशाल थी चुको आहे की नीत नियो फिल्मूं रोज फिल्मू पियूं अचनि ऐं उन में नीत नवा गाना ऐं उन खां पोइ रिमीक्स पिया था हलनि ऐं जेके रिमिक्स आहिनि उहे त पुराणनि गाननि जा ही आहिनि असांखे त असांजा पुराणा मधुर गीत ई वणंदा आहिनि छो जो उन में साज़ु आवाजु ऐं दिलि जो अहसासु आहे